हँ हँ खूब खुश रहू की हाल अइ बाबू ठीक यए तऽ फोन केलहुँ कोनो कोनो तरहके अगर यए जानकारी लेबाक वास्ते फोन केलहुँ हेँ तऽ कहू जी कोन कोन तरहके मोनमे दुविधा यए कोन तरहके कन्फ्यूजन यए ताहिपर प्रश्न करू अच्छा अच्छा बाउ बहुत नीक लागल अहाँके प्रश्नसे आ अहाँके जे आयुवर्गके जे छात्र छै ओ ओकरा सभके तऽ खास करिके मण्डल कमीशनके बारेमे जानकारी जरूर हेबाक चाही चूँकि अहाँसभके जे पौध यए जे अहाँसभके जे पीढ़ी यए ओकरा ले तऽ ई बहुत आब तऽ नया चीज भेलै हमसभ ओ दौरसँ गुजरल छी अपन छात्रजीवनमे तऽ मण्डल कमीशनके जहाँ तक बात छै तकर जे गठन कयल गेल रहै ओकरा पाछाँ जे भी मूल मंशा होइ लेकिन हमसभ जे अपन छात्रके रूपमे अध्ययन कयने रही तऽ मण्डल कमीशनके मूल गठनके उद्देश्य रहय कि समाजिक जे रूपसँ जे पिछड़ा लोक छै खास कए कऽ ओकरा जातीय आवरण दैत ओकर मुख्य धारामे अनबाक प्रयास एहिमे सैद्धान्तिक रूपसे ई देखाएल गेलै रहए लेकिन कालान्तरमे हम समझैत छियै कि उन्नैस सए नब्बेक दौर रहै ओहि जमानामे विश्वनाथ प्रताप सिंह वी पी सिंह प्रधानमन्त्री रहथि भारतमे तऽ ओहि समयमे मेन जे कि जानबाक चाही अहाँसभकेँ ओ रहै कि आरक्षण जे रहै ओ चलल आबैत रहै मुख्य रूपसँ जे दलित समुदाय जकरा आइके डेटमे अहाँसभ जानैत छियै जेना शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के रूपमे जानैत छियै हिनकासभ लेल आरक्षणक प्रावधान कयल गेलै रहए आ मण्डल कमीशनके जरिये ई कोशिश कयल गेलै कि जे जेकरा पिछड़ावर्गके रूपमे आइके डेटमे जानल जाइत छै हिनकासभकेँ भी आरक्षणक सीमामे अनबाके कोशिश रहै आओर आरक्षणक जे तय सीमा रहै ओकरामे बढ़ाएल गेलै रहए जेकरा दुआरे कि समाजिक रूपसे काफी तनावके माहौल व्याप्त रहै चारो तरफ समाजिक विद्वेष रहै जेकरा ई प्रस्तावित आरक्षणके लाभ जे वर्गके होइवला रहै पिछड़ावर्गमे राखय लेल तऽ एहि वर्गके जे भी लोग रहै ओ एकर पक्षधर रहै ओकर कोशिश रहै कि एकरा मूल रूपसँ जे भी एहिमे प्रावधान छै ओकरा माँग छै ओकरा अविलम्ब लागू कयल जाय दोसर तरफ जे जकरा सामन्यवर्ग कहल जाइत छै जकरा जेनरल कैटगरी कहल जाइत छै जे मुख्य रूपसँ जकरा आइ तक अगड़ाक रूपमे मान्यता देल गेल रहै ओ वर्गके जे भी छात्र रहै जे एहि तरहक प्रतियोगी परीक्षाक तैयारीमे लागल रहै तऽ हुनकासभके ई मनमे डर बनि गेलै कि आब जे छै आरक्षणके लाभ जहन देल जेतै तऽ हमर सभके हकमारी हैत तऽ मूल रूपसँ एकरा जातीय रूपमे देखबै तऽ दू वर्ग बनि गेलै एक वर्ग ओ रहै जकरा पिछड़ा जातिक रूपमे देखल जाइत रहै आ जकरा जे छै आब ई नया प्रावधानक ओकरा लाभ होइ लए जाइत रहै आ पहिल दोसर वर्ग जे रहै जे मुख्य रूपसँ जे अपन तैआरीके बलपर चाहैत रहै कि प्रतियोगी परीक्षामे हम सफल हैब तऽ एहि तरहके ओ विद्वेष जे रहै ओकरे लए कऽ मण्डल कमीशन रहै आ हम समझै छी कि आगाँ भी अहाँके कोनो दुविधा हैत तऽ फेर अहाँ हमरासे सम्पर्क करब ठीक छै धन्यवाद